गेलेनाया जोंनि मानसि माहारिनि मोनसे आखुथाइ बा जों बेखौ गेलेनायखौ जोङो गेलेनांगौ मानो होनोबा जोङो खेला दुला गेलेनानै जोंनि माखासे मोदोमनि माखासे एसे एनै बेले बेजे लोमजाहां माहां मोन्नायफोरखौ जोङो स्रां मोनो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे मोदोमारि एक्सारचाइस जायो बेखायनो जोङो गेलेनायखौ गेलेनांगौ आरो गेलेनायखौ जुदि मोजां रोखोमै बा दैलि इक्सारचाइस हिसाबै जोङो जुदि बाहायबाय थायोबा बेयो जोंनि लाइफयावहाय माखासे मोजां रोखोमै बा जोंखौ मोजाङै माने बेयो गोहोम खोख्लैयो बेखायनो जोङो गेलेनायखौ सानफ्रामबो गेलेनांगौ आरो एसे लिमिटेड हिसाबै बांद्राय गेलेयोबाबो माने दुरबल जायो बेखायनो माने जोङो टाइम लानानै टाइम मथे गेलेनांगौ बेखायनो आङो गेलेनायखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो बयखौबो गेले जानो लुगैयो खेला दुलाफोराव